भारतीय राजकारणा विशीं आनी राजकीय पक्षा विशीं म्हजें मत बरें ना किद्याक अजून मेरेन म्हाका बुद्द आयल्या तेन्नाच्यान कितें कितें आयकता जगार कितें घडटा तें पळयत जाल्यार सगळे स्वार्थी म्हळ्यार राजकीय पक्षूय तातूंत आयलो आनी जो नेतो उबो रावता तोय बी तातूंत आयलो चडशे स्वार्थी आतां तांणी आमदार जावन खासदार जावन कितलींशींच कामां केल्याय बी ना म्हणपाक येना कितलींशींच कामां केल्यान जीं आमकां मेयटा आमकां खूब कयणाय एकालें कितें कामां केल्या तांणी पुणून तांणी केल्या कामां केल्या ना म्हणिना हांव पुणून स्वार्थ खूब दिसता तातूंत तळागळांतल्या लोकां मेरेन ते पावना खंयचे तरी एका गटाक भरपूर मदत करून तांकां वयर काडिल्लें दिसता आनी सामकीच गरज आसा म्हणजे एकोडीच कोण तरी बायल रावता जाण्टी जाल्या अशें जाग्यार किंवां घोव नात तिका किंवां घोव नोकरी करिना बायलूय नोकरी करना भुरग्यांचे हाल शिक्षण सारकें ना अशा कितल्याशाच घराण्यांक हांचो हातभार लागत ना आनी तशें आयकतोकूर सामकें वायट दिसता अशें कशें जालें काय म्हणून आनी दुसरी गजाल जंय उदक अजून पावूंक ना जंय लायट पावना अशींच घरां उल्ल्या पांच वर्सां जालीं पंचवीस वर्सां जालीं निवडून येतात वीस वर्सां जालीं निवडून येतात पुणून ताका हातूच घालिना म्हल्ल्यार अजाबाची गजालशी सो आवडीचो नेतो म्हणपा सारको तशें कोण णा पुणून मोदी एक मातसो तळागळाक एक निवळसाण गरिबांच्या हातून पाविल्ल्या भशेन दिसता सो ताका लागून तो एक बोरो लिडर म्हणपाक शकता संद मेळी जाल्यार म्हाका एकूच विचारूंक जाय ताका की तुमी अशा खंयच्या तरी घराण्यांक किंवां अशा घटकाक तुमची मदत पावत ना कशी आनी एक खंयचे तरी एक धा खंयचे तरी घराणीं किंवां कोणाच्या घरांक एका चल्याक नोकरी दुसऱ्याय चल्याक नोकरी अशें की पावोन तीं फुडें फुडें पावता आनी एकट्याक सामकेंच जायना शारिरिकानूय जायना दुयेंसूय म्हणून जायना नोकरीय ना आनी सामकेंच त्रास काडीत आसता आन तीं वर्सांचीं वर्सां तशींच आसता सो तुमचे मनीस तुमचे हे त्यांकां मदत करपाक कशें पावना हें म्हाका आनी जे तळाक स सुरवाती पासून जे प्रस्न आसा खंय तरी उदक अजून ना कितले तरी मैल वचून उदक हाडटा अजुनीय थोड्या घरांनी लायट ना हांगां तुमचें राजकरण तुमचे मदत ह्या देशांतल्या लोकांक कशी पावना हें म्हाका तांकां विचारीन दिसता